जहाँ तक शहरी आ ग्रामीण इसकुलके बीचके अंतर पर हमर रायके बात करए अछि तऽ करए छलहुँ तऽ हम कहब की जे शहरी इसकुल छलए ओकर बुनियादी ढाँचा बहुत नीक छलए किआकि ओतऽ सरकारी इसकुल पर भी सरकारके विशेष रूप से ध्यान रहए छै आओर जे ओतऽ प्राइवेट इसकुल रहए अछि ओ तऽ बेहद ही नीक रहए छै किआकि जे आइकाल्हि हमर क्षेत्रमे हमर राज्यमे सरकार शिक्षक बहालीके प्रक्रिआ केने छलए ओहिसँ जे छै बहुत गुण गुणवत्ता वला शिक्षक नहि आबि रहल छलए एहि वजहसंँ जे ग्रामीण ग्रामीणके इसकुल छै ओहिके भी ओहिमे जे छै से इसकुलके शिक्षण जे छै शिक्षण व्यवस्था जे छै ओ दब छलए जब ओकरा शहरीसँ अथी करल जाए बात करल जाए अगर ओकर ढाँचाके अथीके तऽ जेना ग्रामीण इसकुलमे की होए छै जे शिक्षकोके अभाव रहए छै सरकार ओहि पर विशेष रूपसँ ध्यान नहि दए छै तऽ कोनो भी शिक्षक जे एक खास विषयके ज्ञाता नहि छलए ओकरो भी जे छै से अनुपस्थितिमे शिक्षकके अभावमे हर सब्जेक्ट लिए पड़ै छै हर विषय पढ़ाबै पड़ै छै जे चीज शहरी इसकुलमे नहि छै ई वजहसँ शहरी इसकुल काफी नीक छै ग्रामीण इसकुलके वनस्पित